डोगरी भाशा दे जेह्ड़े कोई मिस कैनस्पैशन दिक्खी जाई मतलब कोई गलती दिक्खी जाए ओह् मतलब नेईं होंदी बस एह् ऐ कि कुसै कुसै गी ना डोगरी बोलने दी चज्ज नेईं होंदी मेरे आह्ला लेखा मैं बोलै'नी ते आं पर मिगी इन्ना पता कि मैं बड़े सारे इंग्लिश दे वर्ड बिच्च यूज करै'नी आं अगर मिगी कोई आक्खै तूं प्रापर डोगरी बोलो मैं नेईं बोली सकनी आं कि के मिगी इन्नी प्रापर नेईं औंदी हां पर मैं अपने कोला ट्राई जरूर करै'नी आं के मैं डोगरी जेह्ड़ी ऐ पूरी प्रापर वे बिच्च बोली सकां ते मेरे कोला ते बोलन नी होआ दी